हैलो मां तव्हांजी कैब में सफ़रु कयो हुओ पर मूंखे तव्हांजी कैब में सफ़रु करे तुर बि संतुष्टी न थी छोकी ॾिसो कोरोना जो केॾो मुश्किल दौर थो हले केॾी ख़तरनाकु बीमारी आहे केॾो संक्रमण जो ख़तिरो आ त तव्हांजे ड्राइवर मास्क बि न पातो हुई ऐं मास्क त न पातो हईं उन खां अलावा उन खे सर्दी हुई जंहिं करे मुखे बि इंफेक्शन जो उन मां खतरो पियो लॻे इन खां अलावा तव्हांजी कैब जूं सीटियूं बि ॾाढियूं ख़राबु हुयूं त मूंखे तव्हांजी कैब में सफ़रु करे तुर बि संतुष्टि न थी तुर बि सुठो न लॻो मां इहो इन करे थी तव्हांखे ॿुधायां जीअं ॿियो कोई तव्हांजी कैब में सफ़र करे त आईंदा सां तव्हां इन ॻाल्हि जो ख़्यालु रखो की तव्हांखे उन खे छा छा सुविधाऊं ॾियणियूं आहिनि ऐं हिन दौर सां असां जेको गुज़रऊं था ॾाढो कठिन आ्हे कोविड जो समय आहे त इन करे तव्हां इननि ॻाल्हियुनि जो विशेष ध्यानु रखो की मास्क बि पाए ऐं उन खे कंहिं प्रकार जी बीमारी न हुजे जीअं संक्रमण जो असांखे उन मां ख़तिरो न थिए